हाँ गाँव में बारिश की कमी से वर्षा वर्षा कम होने कि वजह से काफी बार दिक्कतें आती रहती हैं दिक्कत जैसे फसलों की दिक्कत बड़ी ज्यादा होती है पानी की कमी की वजह से ज्यादा कमी होने से जल स्तर नीचे जाने से पीने का पानी भी काम मिल जाता है सूख जाता है जैसे गाँव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में कुँए का पानी लोग ज्यादा पीते थे पहले तो वहाँ भी बारिश कम होने की वजह से जब कुँआ का पानी सूख जाता था नलों के साधन कम होते थे तब कुँआ के भरोसे तालाबों को भरोसे ज्यादा लोग रहते थे यह सारी दिक्कत आती थी हालाँकि ऐसा बहुत ही कम हुआ है अब तो अब अभी बारिश कमी होती है जितना चहिए उतना तो नहीं हो पाती कभी कभी लेकिन बारिश कम होने की वजह से गर्मी आते आते जो है मैं बारिश के समय में मई जून के महीने में जलस्तर नीचे जाने से नल नलों से पानी छोड़ना बँद कर देता है पानी मिलना थोड़ा सा कठिन होने लगता है मुश्किल होता है लेकिन अब कुछ है कि जो नीचे तक बोर किए जाते ज्यादा गहराई तक बोर किए जाते हैं वही नल से वही पँपा सेट वही टेबल से पानी मिल जाता है और अच्छी बारिश होने पर जलस्तर ऊपर रहता है पानी आसानी से मिल जाता है फसल भी अच्छी होती है क्योंकि खेतों में नमी बरकरार रहती है भारी बारिसश होने से वर्षा अच्छी होती है काफी दिन पहले जैसे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं हम लोगों का बचपन था एक बार सूखा पड़ गया था तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी गाँव में इस वजह से उस समय जो कहीं कहीं बहुत तब इतने नल नहीं हुआ करते थे चार छः दस घर छोड़ के किसी एक घर में जो ज्यादा संपन्न होते थे उनके यहाँ नल की व्यवस्था होती थी तो उनका नल भी उस समय उस सूखे में पानी छोड़ गया था दूर दूर तक जो छोटे कुँए थे गहरे कम थे कुँए का पानी सूख गया था तालाब तो वैसों ही सब सूख गए थे उस बताते हैं बूढ़े बुजुर्ग बहुत पहले की बात है हम लोग का बचपन था छोटे थे हम लोग तो दूर कहीं पानी इकट्ठा हुआ था तो वहाँ जाकर सब अपनी लाइन लगते थे तो पीने के पानी लाते थे फिर पीने के पानी आदमियों के पीने के पानी की कमी हो गई थी अब सोचिए कि जानवरों के लिए व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता था फसलों का बड़ा नुकसान था उससे लेकिन बाद में हम लोग के दौर में इतना नहीं इतना नहीं देखा जाता लेकिन बारिश अक्सर कम होती किसी साल ज्यादा हो जाती है जिस साल ज्यादा अच्छी बारिश होती है उस बार जाल स्तर ऊपर रहता है पानी आराम से पीने को मिल जाता है जानवरों के लिए भी दिक्कत नहीं होती फसलों का सबसे अच्छा बेहतर फसल हो जाती है उसे खेतों में पानी की कमी ना होने से फसल अच्छी होती है फिर वर्षा जब कम होती है तो खेतों में काम पानी की नमी कम होने की फसल भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है बहुत ही बुरी फसल हो जाती है नमी के कारण और जो है वर्षा इसी बार बहुत ज्यादा हो जाती है बारिश किसी बार बहुत कम हो जाती है अक्सर देखने को मिला है ज्यादातर हमने सूखा देखा है और सूखे में तो दिक्कत आता आता है दिक्कत ये आता हैं चलिए बारिश के समय से तो नहीं लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के बाद से जलस्तर फिर जब नीचे जाने लगता है तो उसके बाद जो है आदमी पानी के लिए परेशान हो जाता है दिक्कत आता है नल कूपट्यूबवेल सब पानी छोड़ने लगते हैं जिनकी बोर ज्यादा नीचे तक नहीं है जिनकी ज्यादा गहराई जिन संसाधनों का नहीं है उनमें पानी की कमी आने लगती है